जोंनि गामियाव सोरबा सासे सुबुंआ जुदि सिं सानाय बेराम सिखाङोबा फार्स आव बिसोरो बे सिङा मानो सादों बेखौ नायगोरगोन जेनोबा गोबाव सम खामानि मावनायनि थाखाय ना गोबाव सम ज'हाबनायनि थाखाय जादों बेखौ नायगोरगोन ओमफ्राय बे हिसाबै बिसोरो मा खालामनांगौ मा मानांगौ बेखौ नायगिरगोन जेनोबा फार्सआव एफा एनै सानाय जादोंब्ला फार्सआव जों ओरैनो एक्सरसाइज खालामनो नाजायो होनबा एक्सरसाइजआव थाबायनाय खारनाय बा यगा खालामनाय ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय एसेसिन बारासिन सानाय मोनोबा जोङो दै गुदुंनि सेग होयो बा दै गुसुनिबो सेग होयो ओमफ्राय जों नानो नाजायोबो सिनस्रिखौ गावनो नानो हायो बा सोरबा दस्रा मानसिखौ नाहो जायो आरो

बिजों नानायजों मोजां मोनाबा जोङो बिदिनो मुभफोर फुनो बा सिप्रे लागाइयो ओमफ्राय एगदम सानायखौ गानाय मोनथाराबा जोङो लास्थ आव ड'क्टरनाव थाङो